भारत में लोग वृंदावन मथुरा सोेमनाथ द्वारिका अयोध्या और वैष्णो देवी प्रमुख तीर्थ स्थालों को जाते हैं मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी और होली माने जाती है होली ये त्यौहार फूलों से और रंगों से मनाया जाता है अयोध्या में दिवाली मनाई जाती है भगवान राम चौदह वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे थे तब इसे दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है यह त्यौहार बड़े धूम धाम से अपने भारत में मनाया जाता है सोमनाथ और द्वारिका यह चार धामों में शामिल है इसे द्वारिकाधीस मंदिर भी कहते हैं सोमनाथ बारह पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है वैष्णो देवी यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है यह जम्मू के कटरा कस्बे में है मंदिर तिरपन सौ फिट की ऊँचाई पर है यह कठिन चढ़ाई पर स्थित है यह मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है यहाँ नवरात्रि मानते हैं और नवरात्रि सबसे बड़ा पर्व है ये वैष्णो देवी में सभी लोग दूर दूर से जाते हैं और यह तीर्थस्थल भी है